اتر پردیش کی سب سے اچھا مقبول آگرہ کا اسکیپ روم ہے کیوںکہ آگرہ میں تاج محل ہے اس لیے وہاں کے اسکیپ روم کافی اچھا ہوتا ہے کیوںکہ آگرہ کے تاج محل کو دیکھنے کے لیے پریٹک آتے ہیں ودیشوں سے جو فارنر ہوتے ہیں وہ آگرہ تاج محل دیکھنے کے لیے آتے ہیں اسی لیے وہاں کے اسکیپ روم کافی اچھا ہوتا ہے جس سے پریٹکوں کو کافی سویدھا ملتی ہے اس سے وہ اپنی سہنا مت اپنے انجوائے کرتے ہیں اور اپنا بھی کنفرٹیبل محسوس کرتے ہیں اسی لیے اتر پردیش کی آگرہ کا اسکیپ روم بہت ہی اچھا ہوتا ہے پریٹکوں کے لیے اسی پریٹک اپنی سویدھا کے لیے کنفرٹیبل محسوس کرتے ہیں